हमरामे एगो अलग प्रकारके हुनर अइ जेकि हम अपना आपपर निर्भर छी कहबै किएक तऽ हम कोनो आदमीके नहि आगा केलहुँ नहि पाछाँ केलहुँ हम अपना आपके एगो गरीब फैमिलीसँ बिलॉङ्ग केलहुँ ताकि नहि ककरोसँ मतलब राखलहुँ हम आगाँ एहि दुआरे बढ़ल गेलहुँ जेकि हम अपना आपसँ ही मतलब राखलहुँ कहबै कोना हम विकास कोना केलहुँ तऽ हम अपना आपके एगो ड्राइवरके हुनर जानै छी पढ़ाइ लिखाइ तऽ छेबे करै ओ तऽ कहिओ नहि छुटि सकैए आओर हम जे ड्राइवरी सिखलहुँ ओहिमे नहि हमरा केओ सिखेलक हम देखिते देखिते अपना आपके सिखलहुँ जे आइ हम चलाबै छी गाड़ी ओ अपना आपके हुनर अइ जे हम दोसरोके कहै छी आओर एहिमे हम विकास कोना केलहुँ तऽ विकास हम एहि दुआरे केलहुँ एहिमे जे हम नहि दोसरसँ कोनो मतलब नहि लार नहि चार हम अपना आपपर ही निर्भर रहलहुँ कोना हमर एहिमे हेतै कि हेतै कोना जेबै कि कोना करबै कोना हमरालग आदमी अएतै कोना नीक बेवहार बनतै मने कोना हम अपना आपमे रहबै सन्तुष्टि एहि दुआरे हम अपना आपके सबसँ अलग राखलहुँ ई हमर एगो हुनर भेल ई हमर कहबै तऽ विकास भेल अहाँ एकरा जे बुझि सकी उत्सुक बुझू या प्रतिभा बुझू या जे बुझू ई हमर आपके एगो भेल